हैलो ठीक ऐ तुस सनाओ अस कुतै नी घर गै होन्ने गल्ल कुत्थै करनी ही यरो घर घुर ना हां ना ना गे हां गै ही तुस मलाए टिबड़े शिबड़े ते हू'न दिक्खने आं ओ फ्ही कदूं औंदी ऐ हां दिक्खियै फ्ही सनाउड़ेओ असेंगी तरीक ठीक ऐ फ्ही अ'ऊं असें ठीक ऐ ना ना असेंगी नी ऐ कोई कम्म शम्म तुस उ'नेंगी सनाउड़ेओ ते फ्ही करूना असें रिश्ता हां ते मिली लैगे फ्ही सद्दो तुस उ'नेंगी बाह्र की घर की रक्खनी बाह्र रक्खनी हां ओह् इ'न्ना हारा होना बी चाहिदा हां आहो शैल गै करनी फर्स्ट क्लास खरी खरी आएओ फ्ही तां में शाम्मीं घर गै होन्ना ऐतबारे आएओ मिकी छुट्टी होंदी ना आओ आओ ऐतबार ही आएओ ठीक ऐ ठीक ऐ तुस बी ध्यान रक्खो हां फ्ही डेंगू ऐ अज्जकल हां तुस बी ध्यान गै रक्खओ फ्ही तुसें बी ब्याह् कारजै गी अग्गै गै रौह्ना ई हां ठीक ऐ